हय हांवेन एक अकस्मात अशी डीश केली आनी म्हाका पयली कांयच खबर नाशिल्ले अंडा बिर्याणी आनी हांवें अदमासान सगळें सामान बिमान वापरून साहित्य वापरून ती डिश केली पूण ती डिश केल्या नंतर म्हज्या लक्षांत आयले की हांवेन तातूंत मसालो घालोच ना आनी टेस्ट करून पळयतकीच म्हाका कळ्ळें मसालो ना म्हणून मागीर पयल्यार तो मसालो घालो आनी ती डिश खूब टेस्टी जाली हो म्हजो अणभव